म्हाका एक व्हडलो भाव आसा पूण आमी सादारणता एक सारकें दिसनात पूण खूब जाणांक आमी एक सारकें दिसता अशें दिसतात आमी खरें तर एकामेकां परस वेगळेंच आसा